शादी शादी का नाम सुनते ही सबसे पहले किसी रिश्तेदार के घर जाकर दूर और बाकि सभी नाते रिश्तेदारों से मिलने का ख़्याल मन में आ जाता है आज कल शादियों में बहुत ज़्यादा तैयारियाँ पहले से होने लगी हैं हल्दी की तैयारी अलग मेहंदी की अलग तो ये सभी सभी फ़ंक्शन को सभी बहुत एन्जॉय करते हैं तो सभी में ये रहता है कि हल्दी में ऐसे कपड़े पहनने हैं मेहंदी में ऐसे क पहनने हैं तो ये सब मुझे अच्छा लगता है मैं भी इसी तैयारी में जुट जाती हूँ कि हाँ इस फ़ंक्शन में ये ड्रेस पहनना है ऐसे तैयार होना है ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं ये रस्में हल्दी के रस्म होना मेहंदी की जो भी छोटी छोटी रस्में होती हैं शादी की मुझे वो सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं शादी में एक महत्त्वपूर्ण रस्म होती है संगीत की जिसमें आज कल सभी अच्छे से डांस पहले से तैयार करते हैं आज कल तो शादियों में लोग कौरियोग्राफ़र को बुलाके तैयार करवाते हैं डांस अपनी परफ़ॉरमेंस और फिर करते हैं स्टेज पर जिसमें कि पंजाबी सॉंग बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है सभी के बीच में क्योंकि उनपे अच्छे से डांस करते बन जाता है मुझे भी पंजाबी सॉंग और पॉप सॉंग आज कल रीमिक्स का ज़माना है तो इनमें सभी बहुत अच्छे से एन्जॉय करते हैं